आयज कालची लोकां हाका हायजीन कितें तें हेंचे कांय पडलेलेच ना खंय पळयत जाल्यार कचरोच कचरो कचऱ्यानूच रावता जावं खंय उदक सांठोन दवरता तितून जळ्यारो जळ्यारो नवी जल्म घेता आनी तितून डेंगू मलेरिया आनी कसली कसली दुयेंसां येतात भायर तरी मातशें सद्दां सारन मारची जावं दारा कडलो कचरो सदां डस्टबीन येता दाराच्या दारां गोरमेंटान एक काम तरी बरें केलां डोर टू डोर गार्बेज सर्वीस दिला घरा घरांनी कचरो व्हरपाक तो येता तरी थोड्या लोकांक कोचरो हाडून बाय दारा कडेन बरे परिस्थितीन जावं बालदेन पोतयेन सारकें बांदून दवरचें जावं आतां आशिल्ली कुत्री बीन येवन ते पोत्यो बीन पिनून दवरता सोगलो कचरो सारोन दवरता तें परत भरून दवरपाचें तो कचरो वालो येतात न्हू तो मागीर व्हरता मागीर उदक पावसा दिसांनी खंयसर खंयसर उदक दवरता तें आमी पळोवपाचें की जर कट्टी कट्टेन उदक भरून उरता तर कट्टी आमी एक तर पोरतून दवरपाची जावन तीत कट्टी मागीर आमी उज्यान घालून तिका उलपन तेत कट्टेचो आमी धूप घालूंक शकता तितून आमी मच्छरी दाळोंक शकता बरो वासू येतलो आनी दुयेंसा दुयेंसा भरून ती मच्छर्यो येता जळार्यो येता ती पयस वयतली मागीर हायजीन म्हणटा ते आमी जे खावपाचे आसता हायजिनीक खावपाचे आसता तेलकट भायले जशे की बर्गर पिझ्झा अशे भायले पदार्थ आमी खावचे न्हू चड तितून कसले तेल वापर वापर करता आमकां कशें कळटा कालचे पयरचे जावं कितकेशे दिसाचे तेल तिमी ती साठोन दवरतात ते तेलान तिणें मागीर आमकां भाजून जावन तोळसून बीन दिता आनी त्या बाबा आमी खाता मागीर आमकां जावं कितें तें फूड पॉयजनींग जावं आनीक कसलें कसलें कसलें मागीर रोग जाता मागीर आमी हायजीन दवरपाक शकता अशें सारन मारची सद्दां दारान घरान आमची जी आयदनां आसता ती सारकी तरेन धुवपाची आलमारीन दवरपाची थंयसर जोल्ले बीन येता जोले पाल्यो भोंवता आयदणांचेर पाल्यो भोंवता ह्या दिसांनी खूब भोंवता झोल्ले बीन भोंवता तेंच्या पांयांचे बीन आसता तें जल्ल्यां खातीर आमी तांकां हीट मेळटा वखदां मेळटा ती घालपाची ताकी तेंच्या पांयां खातीर जावं तिमी चलता न्हू तेज्या खातीर मागीर आमकां रोग लागतलो जोर बीन येतात ते जावचे न्हू बरें ते तरेन आयदनां सामान दवरप बरी बेसीन बीन म्हणटा तें पुसून दवरप कॉलिटी म्हणटा तें बरें स्वच्छ दवरप वास येवपाक जायना सो म्हणून अशें ओडूनील बी नासता तें लावन दवरप तितून ओडर जो वूसो वास येता तो येनात चड मागीर खाल्ले बीन सोगले केळ्योच्यो साल्यो अशे घरांचे आमचे डेली वेट्स जाता ते आमी एक तर साठोन दवरपाचे मागीर अशे दारा फाटल्यान घरा फाटल्यान सो होणको घालून ते आमी पुरोन दवरून तेजे सारें करूंक शकता तेच सारें मागीर आमी आमच्या झाडांनी घालून आमचें झाडां बरीं करूंक शकता तेंच आमचें रिसायकल जालें न्हू तेत मागीर आमी सारें घातले झाडाय बरी रोयली कचरोय कचरो तो कचरो उरलो ना न्हू कचरो आतां सारें जालें तशेंच आमी करून सोगलें बरें तरेन करूंक शकता मागीर आनीक हायजीन आमी दवरूंक शकता न्हावपाचे थोडीं जाणां सद्दां नायनात अशें चलता पूण अशें करचें न्हू एक दोन दिसांनी तरी न्हांवपाक जाय तशें आमचे बॉडी बरी निवळ उरची आनी मागीर हायजिनीक अशेंय आसता आमी एशें कोरोना टायमार आमी चड हायजीन दवरले पळय जशे की आमी तोंडाक मास्क द घ घातले सॅनिटायजर यूज केले भायरच्यान खंयूय येयले हात पाय धुले साबणान बरें हात पांय धुले गरम उदक पियाताली आमी हळद बीन घालून ताकी आमचो ताळ्याक बीन तो तो जो वायरस आसता तो उरपाक जायना सो आमी सद्दां वाफ घेताली ताकी आमच्या जे भितर तो वायरस बीन पावलो आसत जाल्यार तो वाफान जावं गरम उदक पियोन तो मोरपाक जाय म्हणोन आमी कोरोना टायमार जसो जो हायजीन दवरला जशें आमी आमचे सगळे कॅर घेतलेले आहा तशेंच जर आमी सद्दा जर घरी धरीत करीत जाल्यार आमी एकदम बरी उरतली जशी आमकां चड कसलो रोग चड लागपाना जशें की चडशे आतां चड कॉमन रोग सो आसा तो आमकां जोड